जी निश्चित रूपसँ हम अपन परिवारके बारेमे जे बात कऽ रहल छी हम विवाहित छी एकटा पुत्र छथि हमर कनिआँ अन्तर्राष्ट्रीय सेवामे छथि आओर विदेशमे पदस्थापित छथि बच्चा सेहो विदेशमे रहैत अछि ओ लॉ ग्रेजुएट अछि आओर जहाँ तक मित्रके सवाल अछि हमर बहुत अभिन्न मित्र छथि जे साउथ इण्डिया यानी दक्षिण भारतमे रहै छथि तऽ एहि खातिर हुनकासँ हम बहुत दक्षिण भारतीय भाषा सेहो कोशिश कऽ रहल छी सिखऽके धन्यवाद